میری اب تک کی سب سے خوبصورت ہائیک وہ بہت اچھی تھی اور بہت شاندار ہائیک رہی مجھے آج تک جو سب سے خوبصورت غروب آفتاب اور طلوع آفتاب یاد ہے وہ ہم لوگ جا رہے تھے ایک مرتبہ پیپر دینے تو آفتاب غروب آفتاب سے مطلب جب شام ہونے لگی تھی واپس آ رہے تھے ادھر سے تو غروب آفتاب جو رہا تھا تواس کی شفق غروب جب ہو رہا تھا تو اس کی شفق جو تھی بہت ہی شاندار تھی اور ہم لوگوں نے وہاں پہ تین چار فوٹو بھی لیا وہ بہت ہی شاندار رہا اور مجھے آج بھی وہ یاد آتا ہے کہ اس کی شفق اور وہ جو ڈوبنے کا وہ جو سین تھا بہت ہی شاندار تھا